جی یہ بات تو صحیح ہے اور یہ بات سننے میں آئی ہے سائنسدانوں کا ایسا کہنا ہے کہ دوسرے سیاروں پر بھی انسانی زندگی جس طرح کے یہ جو سیارہ ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں اسی طرح دوسرے سیاروں پر بھی انسانی زندگی موجود ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں جس طرح کی یہاں دنیا میں موجود ہیں اور ابھی حال فی الحال میں چندریان تھری میں یہاں ہندوستان سے کسی سے سیا کوئی سیارہ ہے کسی ایک کوئی شخص اپنے اس ستارے پر گیا تھا اور وہاں پر پندرہ دن تک تقریباً رہا اور وہاں کی چیزیں ہیں وہاں کے پانی اور ہوا کا معائنہ کر کے واپس آیا ہے